कलमीके पौधा जे बनबै छी ओकरा कलमीके एक ठाढ़ि काटिकऽ ओकरा छीलि देली छीलिकऽ कपड़ा या चट्टी भिजाकऽ ओकरा मट्टी लगाकऽ ओकरा पौधामे सटाकऽ कैसकऽ बन्हली कैसकऽ बान्हि देली तऽ ओ ई काम ओहिमे से पनकी चलल आ पनकी चलल तऽ ओकरा फेर काटिकऽ आओर जमीनमे पौधा लगेली अ बीज जे बाउग केली तऽ ओकरा पहिने तऽ मिट्टीके बढ़िऑं से बनयली तैआरी केली ताकि ढेपा नहि रहै ओहिमे गोबर होइ देली ई या खाद देली खाद देली डी ए पी पोटाश यूरिया मिलाकऽ तऽ ओ एक एक बित्ता पर आठ इञ्ची छओ इञ्ची पर बीज रोपली तऽ ओ पाँच रोज मौसम गर्मी हइ तऽ पाँच रोजमे पौधा निकलि गेल नहि ठण्ढी हइ तऽ सात रोज आठ रोज पौधा निकलेमे ओकरा टाइम लगै छै एहि तरहके हमसब पौधा लगबै छी पौधा जँ ओहिमे चारि पत्ता पाँच पत्ताके भेल तऽ ओहिमे कमठाइन केली कमठाइन केली जँ भरि भरि डाँर के भेल तऽ दू फिट तीन फिटके भेल तऽ ओकरा पौधा पर जड़ि थलियेली माटि चढ़ेली पानि पटेली ओहिमे फेर खाद देली गोबर देली ताकि फ खा पौधा कञ्चन रहे आओर बढ़ै एहि तरहके हमसब पौधा लगबै छी बीजके आओर बृक्षके ओहि बृक्षसे काटिकऽ ओहिमे खोलका छीलिकऽ ओकरा सटाकऽ बान्हली आओर बान्हली ओहिमे पानीके मात्रा ठण्ढा दैत रहली ताकि